وعلیکم السّلام و رحمة الله و برکاته الحمد للہ کون دریا پہ تو اس سلسلے میں آپ نے ہم کو فون کیا جی روم تو مل جائے گی اب ویسے تو روم دو تین جگہ ہے تو آپ جہاں بہتر سمجھیں ہم وہاں آپ کو روم دے سکتے ہیں جیسے کہ ارڑیا جامع مسجد کے پیچھے نا گلی جو ہے اس گلی میں بھی روم ہے تو اس گلی میں اگر آپ روم لیتے ہیں تو اس روم میں آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پاس وقت نماز بھی پڑنے کے لیے آپ کو سہولت ہوگی یہ آزاد نگر میں بھی اگر لینا چاہتے ہیں تو وہاں بھی مل جائے گی اسلام نگر میں بھی اگر چاہیے گا تو وہاں بھی مل جائے گی روم مطلب یہ ہے کہ آپ کو مل سکتی ہے جی تو اس کے لیے آپ کو ہے نا پہلے جو ہے روم اگر آپ لے رہے ہیں تو اس کا منتھلی کے حساب سے آپ کو کرایہ لگے گا جی پانچ ہزار روپیہ لگے گا آم کلو نہیں فیملی روم کے لیے ایڈوانس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بزنس پرپز سے لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں ایڈوانس لگتا ہے جی جی آپ آئیے اور سامنے خود فون پہ کیا بات کریں گے سامنے پر بات کریں گے اور ان شاء اللہ بات بن جائے گی کوٮٔی بڑی بات نہیں ہاں ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر وعلیکم السّلام و رحمة الله و برکاته